मां पंहिंजे धंधे जे बारे में अॼु ॿुधायां थो मां रियल इस्टेट में ॿ साल खां आहियां हिन लाइन में मां वटि ऑप्शन आहिनि वन आर के वन बी एच के टू बी एच के थ्री बी एच के सिक्स बी एच के जा बंगलो बि आहे ऐं मां हिन में कोई क्लाइंट पुछंदो आहे त असां पुछंदा आहियूं रेंट ते खपे या तोखे सेल ते खपे त कोई चवंदो आहे रेंट ते त असां खे चार पंज ऑप्शन आहिनि हुनमें असां पुछंदा आहियूं भाई तूं तव्हांखे अनफर्निश खपे फर्निश खपे फुल फर्निश खपे ऐं तव्हांजी फैमिली आहे की तव्हां बैचलर आहियो ऐं तव्हांखे कार पार्किंग खपे की न खपे ऐं उनमें उनखे पुछंदा आयूं तव्हांजो बजट घणी आहे त हुनजी बजट जेतिरी हूंदी आहे हुनजे हिसाबु सां कंहिंजी बजट वन बी एच के टीह हज़ार हूंदी आहे त हुन खे असां चवंदा आहियूं भाई हिन में लिफ्ट न मिलंदे विदाउट लिफ्ट मिलंदे ओल्ड बिल्डिंग तव्हांखे मिलंदी हुनमें त हिनजे हिसाबु सां असां कंहिंखे शॉप जी बि इंक्वायरी ॾींदा आहियूं शॉप बि रेंट ते मिलंदा आहिनि जंहिंजी स्क्वायर फिट सौ खां ॾेढि सौ ॿ सौ पंज सौ चोवीह सौ पंजवीह सौ स्क्वायर फिट जंहिंजी जीअं रिक्वायरमेंट हुजे शॉप बि ॾींदा आहियूं ऑफ़िस बि ॾींदा आहियूं हुनजे हिसाबु सां असांखे हुनखे फर्निश बि ॾींदा आहियूं अनफर्निश बि ॾींदा आहियूं ईअं सॼो हलंदो रहंदो ऐं असां वॾा वॾा प्लॉट बि कर्जत कल्याण में असां हो ॾियारींदा आहियूं माण्हुनि खे त इहो हलंदो रहंदो ऐं असांजो हिनमें क्लाइंट सां हूंदो आहे सिस्टम ऐं असांजो हुनसां ॻाल्हाईंदा रहंदा आहियूं लाइफ़ में ऐं हुनखे असां प्रेफ़र मतिलबु सुठी तरह कंफर्म करे हुनजी सभु रिक्वयरमेंट करे जीअं हो वेज आहे त कंहिं घर में वेज हलंदो नाहे नॉनवेज आहे नॉनवेज न हलंदो त वेज हलंदो आहे कार पार्किंग आहे की न लिफ्ट खपेसि की न इहे सभु ॻाल्हियूं असां हुनखां पुछंदा रहंदा आहियूं ऐं अॻियां हलंदा रहंदा आहियूं जीअं जीअं हुनजी रिक्वायरमेंट हूंदी आहे ऐं असांजी सर्विस त सुबुह सुबुह खां चालू हूंदी आहे राति ताईं जेसिताईं जॾहिं कोई बि ग्राहक अचे ऐं असांजो थ्री सिक्सटी डेज़ वर्किंग आहे असां में असांजो कमु कॾहिं बंदि हूंदो न आहे चालू ई रहंदो आहे ऐं असां हिनमें जीअं जीअं ग्राहक हूंदो आहे हुनजी रिक्वायरमेंट कंदा आहियूं कॾहिं कॾहिं हुनखां उनरु असांखे ॾींदा आहिनि कॾहिं न बि ॾींदा आहिनि पार्टी खां त असांखे वठिणो पवंदो आहे छाकाणि त असांजे हिनमें असां ॿ ॿ टे टे रोकड़ हूंदा आहियूं त सभु मिली करे बि खाईंदा आहियूं छाकाणि त जीअं पहिरियों आहे हुन वांगुरु हाणे धंधो त आहे न ऑनलाइन बि थी वई आहे हिन करे हो कमु हलंदो रहंदो आहे थोरो घणो जेको मिलंदो आहे त पहिरियों त मां हिनखां पहिरियों टाटा इस्केम में बि कमु कंदो हुयमि हाणे त हुतां मुंहिंजी एज थी वई फिफ्टी नाइन प्लस त फिफ्टी नाइन थी वई त मूंखे हाणे हुते जॉब कान्हे त हिन लाइन में मां ॿ साल खां हिनमें आयो आहियां ऐं इहो कंदो रहंदो जीअं मूंखे ग्राहक मिलंदो आहे हुनजे हिसाबु सां कंदा हिते पोर्टल तां बि चैक कंदा आहियूं फेसबुक में बि चैक कंदा आहियूं आइनलोन बि चैक कंदा आहियूं त आए वए हिकु ॿिए जी हिकु की कंहिं क्लाइंट खे असां वठी ॾिनो त हो पंहिंजी फ़्रेंड खे चवंदो आहे ऐं हिनजे हिसाबु सां असां पंहिंजो उहो कमु पूरो कंदा आहियूं